हमर सबके मुख्य फसल तऽ धान गहूम मूँग ई छी आओर ओना कनि तीसियो होइए कनि मनि राहरि दालि होइए ईसब होइए लेकिन दालिमे मूँग हमरा सबके विशेष होइए एखन बरसातके मौसम छै एखन धानके बीया रङ्ग बिरङ्गके खसायल गेल यऽ आओर धानोमे तऽ बहुत रङ्गके फसल होइ छै से बहुत रङ्गके जाति छै धानमे जे चानन चोर तुलसी मन्जरी जगन्नाथिया लाल लाल होइ छै लाल लाल होइ छै से गरमा बहुत रङ्गके बहुत रङ्गके छै प्रजाति एकर आओर एखन बीया खसायल गेल हइ आओर आब बारिश हेतय तऽ जखन बीया कनि पैघ हेतय तऽ आब एखन रोपलो जेतय बीस दिन मे एक महिनामे तऽ रोपलो जेतय आओर कातिक मासमे हमरा सभके गहूमके फसल होइ छै जे अहाँके गहूमके बीया छींटल जाइ छै तऽ गहूममे पानिके तऽ बहुत सब फसलमे पानिके बेसी जरूरत छै लेकिन एखन एखन तऽ बारिश दुआरे बढ़िआँसँ धान भए जाइ छै गहूममे कखनो कखनोके जे सुखाड़ भए जाइ छै तऽ गरीब लोकके बहुत दिक्कत होइ छन्हि किसान सब बहुत दिक्कतमे रहय छै आओर चिन्तित रहय छै तऽ हुनका सब लए यदि अहाँके पानिके व्यवस्था कयल जाइ तऽ बहुत बढ़िआँ छै आओर मूँग तऽ हरियर हरियर बहुत सुन्दर लागय छै तीसी सुनने हेबय जकरा कि बाहरमे अलसी कहय छियै अहाँ सब तऽ तीसियो होइ छै हमरा सबके आओर राहरि होइ छै राहरि कम होइए हमरा सबके